जोङो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जोंहा दाव अमा बोरमा बेबादिनो जों फिनानै जायो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बे फरमफरा आरो जोङो गोदोनिफ्रायनो अमा फिबोयो दाव फिबोयो मोसौ मैसो बेबादिनो फिबोनानै जाग्रा आरो जोंनि बे बर' हारिफ्रा दा जोङो बे मोसौफोरखौ फियो मोसौखौ फिनानै जोङो मोसौ गाइखौ फिनानै बे गाइखेर मोनो आरो मोसौ बिमानिफ्राय जोङो फिसा आजायोबा गाइखेर मोनो बे गाइखेरखौ जोङो न'आवबो मोनलोंबाय आरो एसे बारा जायोबा बेबादिनो एसे खम सम दामजोंब्लाबो बे फानहैनानै जों बेजोंनो सोलाय सोल' एसे नांगौ जोंनि खरसा जेरै थाव संख्रि बेफोरखौ लाबोनानै एसे नैबेफोरखौ लाबोनो हायो आरो सोलाय सोल' आरो जोङो बे मोसौखौ फिनानै जोङो बे मोसौनिफ्राय जोङो हासारबो मोनो बे मोसौनि खिनि हासारजोंबो जोङो गोबां मैगं आबाद बायदिसिना बिफां लाइफां मावनायावबो बे गोबोरखि हासारजों जोङो मावनानै एसे एनै राहा मोनो आरो आरो जोङो बे मोसौजों जुदि बुरजाब्ला मोसौआ नोंहा माबाफोर एसे खैफोदफ्राव गोग्लैदोंबा बे मोसौखौबो जोङो बुरजा नङाब्लाबो एसे एनै दामनि फान्नानै बे जोंनि खैफोदआव गोग्लैनाय नांगौ जानायफ्राव फान्नानै एसे हेफाजाब होनो हायो आरो आरो जाहैबाय जोङो मोसौखौ जोङो हालेवनावफ्रावबो बाहायनो हाबाय आरो जोङो बोरमा फियो बे बोरमाखौबो जोङो नांगौ समाव एसे मोजां मथ' फेदेरनानै फान्नानै जों बेफोरजोंबो एफा एनै गावनि न'खरनि नांगौ जानायाव जों बे फैसाफोरखौ बाहायनानै जों एसे रेहाय मोनो दा जों बेबादिनो जुनात फिनायफ्राव जोंहा गोदोनिफ्रायनो फिनाय हिसाबै जोङो दासिमबो जों बिदिनो फिगासिनो फिनानै जोङो न'खरनि एसे एनै सुबिदाखौ लानो हायो आरो जेरै जोङो बोरमा मासे फाननायाव एसे जोङो खमबाबो दा पन्द्रस' सल'स' मोनोब्लाबो जोंनि बे गथ' गथाय फरायनाय लिरनायफ्राव बा न'खरनि एसे नांगौ बे थाव संख्रि जानाय बानलु जानायफ्राव बा माबा मोनसे आबाद मावनायफ्राव थाखा फैसा नांगौ जायोबा जों बेफोरजोंबो राहा मोननाय जायो आरो जोङो अमा फियो अमाखौबो जोङो बेबादिनो जोङो जाहैबाय नांगौ समाव जोङो जेन'बा सारमास आरमास फिनानै जोङो फानहरोब्ला बेजोंबो एसे एनै फै फैसा मोनोब्ला जोङो पास सय हाजारसो मोनोबा जोंहा न'खरनि माखासे गोनांथि जानायाव जोङो बेयाव एसे राहा मोननाय जायो आरो आरो जोङो दा बे अमा बिमाखौ फिनानै बेखौ जेन'बा फिसा होनानै जों बे फिसाखौबो फान्नानै जोङो एसे मोजां खामानियाव बायनो हायो बेखौ फान्नानै बिनि फैसाजों दा बेबादिनो जोंनि बर'फ्रा बेबादिनो जुनात फिनायाव दासिमबो जोङो गोदोनिफ्रायनो फिनाय हिसाबै जों दाबो बिदिनो फियो फिनानै बेबादिनो जोङो नांगौ समफ्राव नायै नायै बबे खामानियाव बाहायथावो बेफोरबादिनो जोङो बे अमा बोरमा फिनायफोरखौ माबायो आरो जोङो फान्नानै गावनि नांगौ जानायफ्राव बाहायो होथ बेबादिनो जोङो हाजासेखौ नङाब्लाबो खायसे दानि दिनावथ' गुन्दैफोरनि अमा फियोब्ला गुन्दैफोरनिबो एसे गोनांथि जायो नालाय दा बेबादिनो जोङो हाथ्राबाबो दासिमबो जुनात फिनायाव बे अमा जोंनिनो गोदोनिफ्रायनो परमेल हिसाबै जोङो दासिमबो फिबाय थायो फिनानै जोङो जेरै दा जोंनियावथ' दा बर्थ'मान हाबा हुखाफ्राव माबा मोनसे फोरबो खुंनायफ्राव जोङो अमाखौनो अबैसो बाहायखायो जेरै हाबाफ्रावबो जोङो सोरबा गथ'फोरनि हाबा हुखा जायोब्ला जोङो बे अमाखौबो जोङो बे माबाफ्राव बाहायनो हाबाय हाबा हुखाफ्राव बाहायनो हाबाय बा माबा मोनसे फोरबो जायोबा बाहायनो हाबाय थिक बेबादिनो जोङो बे जुनात फिनायाव जोङो गोबाङानो जोङो रेहाय मोननाय जायो आरो जेरै जोङो दा फख्रि जावनानै ना फियो बे नाफिनायावबो जोङो गोबां मुलाम्फा खालामनो हायो जेरै मोनसे फख्रि जावोब्ला नोङो नांगौ बादि नोङो दोननो हायाखैब्लाबो एसे एनै दोन्नानै बे नाया जुदि देरोब्ला जोङो बै नांगौ समाव जोङो बोखांनानै फान्नानै जों बे नाखौ बेजोंबो जोङा एसे न'खर सालायनायाव बा न'खरनि गोनांथि जानायाव जोङो गोबां हेफाजाब मोनो आरो दा बेबादिनो जोङो नायोब्ला गोबां जोंनि थाखाय राहा ओंखारो अमा फिनायानो जा दाव फिनायानो जा जों दावखौबो दा जोङो एरैबादि खालामनो हायो जोङो गोदोनिफ्राय फिग्राखा जोङो बे दावखौ जेन'बा दावलाफोरखौ एसे देखुरा जानाय समफ्रावबो जोङो सय सातथासो बा थासो बेफोरबादि माबानानै खासि खालामनानै जुदि फानोब्ला दानि दिनाव मासे दाव खासिआवनो बार' हाजार गाहाम मोनो औ बार' हाजारथ' नङा बारस' गाहाम मोनो आरो आरस' गाहाम मोनो दा बेबादिनो जोङो गोबां बे दावजोंबो जोङो राहा मोनो आरो नांगौबादि जोङो जथन्न' खालामबानो जोङो गावनि न'खरनि गोनांथि जानायाव जों गोबां हेफाजाब मोननाय जायो बे जिब जुनार फिनाय जेरै दाव अमा फिनायफ्राव ओरैनो जोङो मोजाङै जोथोन लाबानो मोजाङै नायोब्लानो जोंनि बे न'खर सालायनायाव बे जिब जुनातजों गोबां जोङो रेहाय मोनलांनाय जायो जेरै दा जोङो हमदो जोङो मोसौजोंबो गाइखेरल' नङा गाइखेरजोंबोथ' जों मोनखायो गाइखेरल'बो नङा मोसौ खिजोंबो जोङो गोबां आबाद मावनायाव रेहाय मोनो आरो लोगोसे जोङो मोसौआ बुरजा जायोब्ला मासे मोसौ दामब्रा फानोब्लानो जोङो बिदिनो दस हाजार बार' हाजार मोनो दा बेबादिनो जोङो जुनात फिनाय जिब जुनात फिनायाव गोबां राहा मोनो आरो दा जोङो बेबादिनो जोङो दाव फिनायावबो जोङो फैसा थाखा खामायनो हायो आरो लोगोसे जोङो जाहैबाय दावफोरखौ जोङो आलासि दुमसि फैब्लाबो जोङो सिथारनानै बाजारफोरनिफ्राय बेदर बायनांगौ गैला जायो बेफोरबादि सिथारनानै जानो हाबाय बा न'खरफ्रावबो जोङो समजों लोगोसे एखमबा जोङो बाजारनिफ्राय लाबोआलाबानो दावफोरखौबो बे दावखौनो सिथारनानै जोङो जानो हाबाय थिक बेबादिनो जोंहा जिब जुनात फिनायाव गोबां राहा फैनाय जायो आरो